جی ہاں میری اپنی ایک عادت ہے اور لکھنے کے لیے ایک وقت ہے اور اپنے ایک ایسا معمول ہے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 جس سے انقلاب بھی لایا جا سکتا ہے اس تحریر نے قوموں کی رخ موڑا ہے اس تحریر نے عوام میں بیداری پیدا کی ہے لکھنے سے لکھنا آتا ہے اور تحریر میں نظم و ضبط کو باقی اور برقرار رکھنا بہت ہی اہم ہے اس سے تحریر نکھرتی ہے باقی جو میری عادتیں ہیں اس کے ساتھ لکھنے کے شوق کو بیدار رکھنا اور اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یکسوئی پیدا یکسوئی پیدا کروں اور اپنی تحریر کو یکسوئی عطا کروں میں عام طور پر اس وقت لکھنا پسند کرتا ہوں جب مجھے کوئی بھی ڈسٹرب کرنے اور پریشان کرنے والا نہ ہو یعنی بالکل سکون حاصل ہو تب میں لکھنا لکھنا بیٹھتا بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ لکھنے میں اس وقت لطف آتا ہے جب تنہائی ہو تو میں رات کے تنہائی میں یا پھر صبح فجر کے بعد پر سکون ماحول میں لکھنا پسند کرتا ہوں میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں بیٹھ کر لکھتا ہوں جس کو میں نے لکھنے پڑھنے اور مطالعہ کے لیے خاص کر رکھا ہے وہاں بیٹھ کر ہی میں لکھتا ہوں